असें न मतलब बड़ी हारी चीज़ां न जेह्ड़ियां असें मतलब जिंदगी च फालो करनियां चाहिदियां जियां साढ़े बड़े दादे पढ़दादे जो बी होंदा आदर करना चाहिदा जिंदे हैन पढ़दादे जे सारें दे होंदे गै नेईं हैन मतलब अगर तुंदियां दादी दादियां हैन सारे बड्डे बुड्ढे बजुर्ग ते मजदूरें सारें दा आदर शादर करना सारें गी समान समझना चाहिदा एह् नी कम्म आह्ली अण्टी ऐ इसी नमस्ते नी करनी मतलब बंदे गी तमीज़ शमीज़ होनी चाहिदी गी कियां रौह्ना समाज च कियां कियां नेईं इ'यां ते समाज च इ'यां गै होंदा मतलब असें जींदे जी जेह्ड़ी ज्यादा वैल्यू ओह् पढ़ाई गी देनी चाहिदी पढ़ना चाहिदा मां बब्ब गी खुश करने आस्तै जिंदगी च केह् करना ऐ इक मकसद होना चाहिदा सिर्फ पढ़नां गै नेईं अगर कुसेई खेढने गी ज्यादा ऐ कुसेई क्रिकेट शिर्केट बनना ते ओह्दे ई मा बब्ब बी उन्ना सपोर्ट करना चाहिदा एह्दे कन्नै बच्चे गी बी मतलब इक ते उत्सुकता उसी खेलने दी ते ओह् बी ज्यादा बढ़े मतलब हून में जाना में एह्दे कन्नै मां बब्ब दा नांऽ रोशन होए एह् नीं कि मतलब कन्नै आह्ला पड़ोसी ओह्दा मुड़ा ओह् बना दा ते मै मी अपने मुड़े गी ओह् इयो बनाना सारें दा बक्खरा बक्खरा दमाग होंदा सारें दी अपनी अपनी पसंद होंदी किश कुसैगी किस चीज च इंटरेस्ट होंदा असें इस चीज़ गी पूरी जी मतलब असें जेह्ड़े मां बब्ब न उ'नेंगी ना इस चीज़ गी ना सारें कोला ज्यादा जिंदगी गी बैल्यू देनी चाहिदी ते मतलब समझना चाहिदा साढ़ा बच्चा केह् चांह्दा इ'यां नी कि कुसै दी चीज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् जबरदस्ती ओह्दे उप्पर थोपनी कि मतलब कन्नै आह्ले नाड़ू दा बच्चा एह् करा दा ते तुम्मी इ'यो करना तू नेईं कीता तू कक्ख कम्म दा नेईं इ'यां नी करना चाहिदा